ہاں تلنگانہ میں بڑے امتیازی مقامات عبادت کی جگہ ہے مکّہ مسجد جیسے ہو گیا ہے اور سائی بابا ٹمپل ہو گیا ہے سائی بابا مندر ہو گیا ہے سائی بابا آشرم دلسو نگر پہ ہے یہ سو اور مسجدیں ہے بہت بڑی